جی ہیلو جی جی ہیلو

جی جی جی جی فرمائیے جی لذت ریسٹورنٹ سے ہی بات کر رہا ہوں جی جی جی جی جی جی جی میم جی بالکل بالکل

جی بالکل جی جی بالکل

اچھا اوکے

جی میم جی جی آپ سے آپ ہم سے میں ہی شیف ہوں میم ریسٹورینٹ میں اور آپ آئیں اس کے لئے بہت شکریہ اور آپ مطلب کھانے پہ بات کر رہی ہیں اس کے لئے بھی بہت شکریہ اور جو آپ کی شکایتیں ہیں کہ تھوڑا سا گرم مسالا ہاں یہ ایکچولی ایسا ہے نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ایکچولی ہم تو بہت ہی برانڈیڈ بہت ہی اعلیٰ قسم کا جو گرم مسالا ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں تو اس کی مقدار اگر کبھی کبھی کم بھی ہوتی ہے نا تو وہ حاوی ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے بھی جی جی جی جی بالکل جی بالکل بالکل بالکل نہیں ہم ان چیزوں پہ بہتری کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے اور دوسرا آپ نے جو یہ کہا مطلب مغلئی مغلئی اصل میں وہاں پہ بہت سارے ریسٹورینٹ ہیں آ ادھر پرانی دلی میں جہاں پر مغلئی نام سے میم لوگ آتے ہیں تو ہمیں بھی اس طرح سے ہم وہ نام رکھتے ہیں تاکہ جو ہے ہاں ایسا ایسا سمجھ سکتے ہیں اگر یہ جو آپ کی شکایتیں ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان کو دور کروں اور بہت شکریہ ریسٹورینٹ آنے کے لئے میم تھینک یو تھینک یو ویری مچ